हैलो हां जी मकान चाहिदा हा सानू इक मकान तुसी मैंह्गा तुसी मैंह्गा दे रेओ ज्यादा मैंह्गा दे रेओ तुसें मकान मकान बी इ'न्ना खास नी ऐ बी अंदरो इन्ना समान बी नी ऐ ते तुसें सस्ता थोह्ड़ी रेंज दस्सो ना इन्ने मैंह्गे मैंह्गे कौन लेंदा सर इ'न्ने मैंह्गे ज्यादा मैंह्गे दिक्खी लैओ ना जिन्ना क स्हाब रलदा होवे बिच्चे आह्ला दिक्खी लैएओ तुसी होर दस्सेओ ना दो तिन होर दस्सेओ फिर असी दिक्खी लैगे केह् करना केह् नेईं स्हाबै च दस्सेआ ना तुसी दस्स पाएओ दस्स पाएओ फिर ही आह्गे महां तुसी दस्स पाओगे ना मकानै दी फिर अहें आह्गे दिक्खन तुसी किन्ना रेट दस्सेआ हा ज्यादा सब तों ज्यादा किन्ना रेट दस्सेआ हा अच्छा अस्सी नब्बे ज्हार एह् थोह्ड़ा सस्ता करी लैओ ना दिक्खी लैगे ना घर दे स्हाब कन्नै घर कैहो जेआ होगा फिर फिर उस तरह दिक्खी लैओ थोह्ड़ा घट्ट करियै दिक्खी लैगे ना घर दे स्हाब नाल हां जी हां जी फिर दिक्खी लैगे असी हां जी कोई गल्ल नी अस अस लेई लैगे ना फिर कुसै होर गी बी सनाई ओड़गे ठीक ऐ